हेल' औ दे ब' बबेनिफ्राय हरदों औ औ औ दे जायो दे मामोन औ औ औ थिगैनै दं औ दे औ थिगैनो दं दे दा बेफोर फरिखायाव गोनांथार दे दे थिगै थिगैनो जादों दे आहाम किंदम आसल'थे मानि आहमफ्रा आसामाव हरै माबानिफ्रायसो फैदों बिसोरो मा होनोमोनलाय भारमिस हरैनिफ्राय सिगाङावथ' बिसिनि राइजोआ बाव नङामोन नालाय दा बावहाय नैबे फैयो आरो एनसारा खुब गोनांथार मानि आसाव सोर आहम राइजोखौ गायसनफैयामोन बे फैयो आरखि बे चुकापफा मोनथिबाय चुकाफाया आसामाव आहम राइजोखौ गायसनफैदोंमोन बे फ्राय फैबाय थायो टेट फरिखायाव दे बेखौ गोसोयाव ला मोनथिबाय आहम होन्नानै हिसट्रि होन्नानै बुङो बुङो बुङोब्ला बेनो फ्राय इमपर्टेन्ट आरोखि दानिया आसामाव आहमफ्रा सोर आहमा थारमानि राइजोखौ गायसनफैयामोन दा हु इस्टाबलिस आहम किंदम इन आसाम आसामाव आहम राइजोखौ सोर इस्टाबलिस खालामफैयामोन आरो बिसोरो बबेनिफ्राय फैयामोन बेबादि फैयो आरोखि नों थिगखौनो हरदों दे बे फरिखाया टे बे माबायाहाय खुब गोनांथार मोनथिबाय दा जाहग बेनो आरोखि मानि आरो बाहाय दंबावो माहोनोमोनलाय दा नंखायनो जोङो माबाफोरखौहाय आहमफोरखौहाय जोङो आफार आसामाव नुनो मोनो आरमालाय हरैहाय जरहात थरहात हरै बिसोरो मानि हरै आफार आसामावसो फैदों नालाय बेबादि आरोखि बार्मिसनिफ्राय फैनानै बिसोरो आसामावहाय आहम किंदमखौ गायसनफैदों दा बेनि गायसनगिरियानो जाहैबाय चुकाफा आरोखि जाबायना दे दे